जी जी चओ न तव्हां कुझु थधो खाधो आहे या ओके पहिरों त तव्हां घटि में घटि ॿ टे दफ़ा ॾींहं में न बाफ़ वठो तव्हांजो गलो खुलंदव ऐं तव्हांजी सर्दी बि घटि थींदी ओके

न न काई ॾकनि जी ॻाल्हि कान्हे कोविड जी साइन कान्हे बट हिकु महिरबानी कयो किते बि घर वारनि सां थोरो परे रहो घटि में घटि चारि पंज ॾींहं ॿियो तव्हां कोशिशि करे न गरम पाणी में हैडु विझी करे हुनजो काड़ो पी था सघो ऐं ॾींहं में ॿ दफ़ा हैड वारो खीर में तुलसी विझी करे पियो हुन सां तव्हांजी जेका कमज़ोरी आहे उहा बि वेंदी ऐं तव्हां जी इम्युनिटी बि वधंदी ॿियो न न काई ॻाल्हि कान्हे ॾकण जी तव्हां कोशिशि कयो की जेतिरो थी थो सघेव कचियूं कचियूं भाॼियूं या फ्रूट वग़ैरह न खाओ जेको बि तव्हां खाओ था उहो चङी तरह रधियल हुजे ऐं हिकु सिरप मां तव्हांखे ॿुधायां थी ज़िन्कोविट सिरप आहे जंहिंसा त तव्हां जी इम्युनिटी बूस्ट थींदी ऐं गले में तव्हां खे सूरु थो पए त तव्हां ऐलैक्स सिरप वठिजो तव्हांखे कहिड़े बि मैडिकल जे दुकान तां आराम सां मिली वेंदव ॾिसो अगरि तव्हां खे गले गले में जाम सूरु आहे तव्हां खाई नथो सघो त तव्हां लिक्विड में सूप पीयो सूप में थोरो मूङ विझी करे पियो त तव्हां जी तव्हां खे प्रोटीन बि मिलंदो हुन जे अलावा खीरु पीयो दही न खाओ थधो आहे त तव्हां गरम शयूं खाओ हुन जे अलावा तव्हां भाॼियुनि में पनीर या मूङ खाईंदव त तव्हांजो इम्युनिटी बूस्ट थींदी हल्की शयूं खाओ कुझु या अ सूजी थी वई खीरनी थी वई खीर में थोरो ड्राइ फ्रूट विझो ऐं केसर या हल्दी विझी था सघो तव्हांजे लाइ तव्हांजे शरीर जो ताकति ई वधंदी हुननि सां ॿियो कुझु सवाल अथव तव्हांखे तडहिं बि ध्यानु ॾिजो कीअं थोरी सफ़ाई जो ध्यानु ॾियो ॿाहिरि किथे बि ईअं ई न वञो जेतिरो थी सघेव थो तव्हां घर में ई विहो ऐं कोशिशि करे आराम कयो पंहिंजे गले खे बि आराम ॾियो ऐंड जेतिरो थी थो सघेव वधीक सोचो न हिन जे बारे में कोविड वग़ैरह न हूंदो तव्हां बसि पंहिंजो खाधे पीते ते ध्यानु ॾियो ऐं आराम सां सुम्हो हा हा जी भले तव्हां अजवाइन विझी था सघो या कोई इनहेलेड ड्रोप्स हूंदा आहिनि उहा बि विझी था सघो ओके ध्यानु ॾिजो पंहिंजो